जोंनि गामिफोराव नालाफोरखौ एसेबो जोथोनै दोना लेथ्रा लेथ्रि बायदिसिना मुवाफोरखौ गारसोम गुरसोम खालामनानै लेथ्रा लेथ्रि खालामो गेसाव गोफोन मोनामो बेफोरखौ फोसाबनो नाजाया खायसेबा मोजाङैनो दोनो जों बेफोरखौ गाज्रि गोफोन गारनायनिफ्राय गोजानाव दोननांगोन अब्ला नालायाबो मोजाङैनो मोजाङैनो थागोन मोनामनाय नङा गेसाव गोफोन गारालासिनो दोनब्ला अब्ला नालाया मोनामनायनिफ्राय बारग'गोन बिनिखायनो जोङो नालाखौ मोजाङै जोथोनैनो दोननांगौ बे नालायाव गेसाव गोफोन बायदिसिना मुवा गाज्रिफोरखौ गारनो नाङा नङाब्ला बेफोरनिफ्रायनो बेमार आजार सोमजियो बेफोरखौ बायदिसिना गाज्रि गोफोनखौ बे नालायाव गारनो नाङा बेफोरखौ जोङो साइदयाव गाव साइदयाव दोननानै गारनांगोन बेनिफ्राय गाज्रि गोफोनखौ सावनांगोन अब्लासो नालाया मोजाङैनो थागोन जेबो मोनामनाय नङा गाज्रि गोफोन नङाब्ला बेफोरनिफ्रायनो बेमार आजार सोमजियो बेनिखायनो जों नालाफोरखौ जोथोनै लाखिनांगौ जोथोन जोथोनै दोननांगौ बेफ्राव जेबो गाज्रि मुवा दोननो एबा गारनो मोननाय नङा नालाफ्रावबो मोजाङैनो साफ सिखोनै दोननांगौ बेखायनो